ہلو

اوکے بیٹا فسٹ آف آل پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ پکا ہے کہ لائبریری میں ہی آپ کا کھویا ہے تو اُس کے لئے آپ کو لائبریری میں آپ نے آ کے کچھ سرچ کیا

اوکے تو آپ تو اِس وقت تو کالج ہے بند ہو چکا ہے کل آپ صبح آئیے اُس کے لیے ہم پہلے سی ٹی جی فوٹیج دیکھیں گے کہ سی ٹی سی فوٹیج میں کیا آتا ہے کہ کہاں پر آپ کا پرس کھویا ہے یا جو بھی جو کوئی اگر کسی نے اُٹھایا اور دوسرا ہمارا ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر سرچ کیا جائے گا کیونکہ وہاں پر جو چیز ہم نے یہ انسٹرکشنس دے رکھی لگی رہتی ہے تو آپ وہاں پہ رکھ دیجیے وہاں سے وہ اُس کو مِل جائے گی وہاں پر دیکھتے ہیں ہم میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات کہ پریشانی کی بات ہے لیکن اب اِس وقت آج کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ سب پیونس وغیرہ کمپیوٹرآپریٹر جو سی ٹی جی فوٹیج دکھائیں گے وہ بھی جا چُکے ہیں تو آپ کو نہ کل ہی آنا پڑے گا صبح میں آپ کو مِلوں گی آفس میں میرے پاس آئیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گی فوٹیج دیکھتے ہیں پہلے ہم اور لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں آپ کا مِل جائے تو بہت ویل اینڈ گڈ نہیں تو اُس کے بعد ہم کو ایک فام بھرنا پڑے گا جس کے لیے ہمیں کیوں کہ آپ کے امپارٹینٹ ڈاکومنٹس ہیں اور کیش بھی ہوگا تو اُس کے لیے ہم کو پھر ایک فام بھرنا پڑے گا جسے ہمیں پولیس کے لیے ایف آئی آر کرنی پڑے گی چھوٹی موٹی تو آپ کیونکہ وہ اُس کے کیونکہ آپ کے جو اُس کے اِس میں جو کارڈ وغیرہ ہوں گے ڈیبٹ کارڈ وغیرہ وہ بھی بلاک کرانے پڑیں گے بلکہ آپ میں آپ سے ہوں آپ پہلے اُنہیں بلاک کرا ہی دیجیے جی پہلے آج آپ یہ اُس کام کر لیجیے کہ پہلے آپ اُسے بلاک کرا دیجیے اور بلاک کرانے کے بعد کل جو ہے پھر ہم اِس کا پروسیزر کرتے ہیں مسٹ میں وہ کرتی ہوں کہ وہ وہیں مِل جائے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر ہمیں پھر پولیس کی مدد لینی پڑے گی تو اُس کے لیے آپ کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا اُس کے لیے آپ کے پیرنٹس بھی رکوائرڈ ہوں گے ون پیرنٹس کالڈ ہوں گے کیونکہ سائن کے لیے پولیس کے پاس جائیں گے جی آ اگر اب یہ اِس کے لیے اگر آپ کی آئی کارڈ کے بغیر انٹری کی بات ہے تو اگر آپ صبح آئیں پیون سے اُن سے بولیے گا کہ میری میم سے بات ہو گئی ہے اور مجھے انٹری دے دیں یا اُن سے بولیے گا کہ ایسے ایسے میرا نام سلپ بھیج دیجیے گا میرے پاس میں آپ کو کالج میں انٹری کرا دوں گی جی جی جی تو اُس کے لیے میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ انٹری بھی نہیں ہو پائے گی آپ کی کالج میں تو آپ جو ہے اُن کو بولیے گا کہ ایسے ایسے میم نے مجھے بولا تھا ویسے میں اِس وقت نہیں ہے پیون نہیں تو میں اسے ابھی بول دیتی صبح آپ بول دیجیے گا اور وہ جو ہے وہ آپ کو انٹری دے دے گا اُس کے بعد میں آپ کے ساتھ چلے چلوں گی میں ہمارے کالج پورا آپ کے لیے سپورٹ کرے گا آپ کی چیزیں مِل جائیں جلد سے جلد اوکے اوکے بیٹا تھینک یو ویری مچ